हमारे गाँव के प्रधान जी हैं बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और ठीक ठाक आदमी हैं हम लोगों के बातों को एक बार जाते हैं जो प्रक्रिया जो उन लोगों को दिक्कतें होती हैं जैसे रोड नाले की और लैटरिंग की बाथरूम की वो सब सिस्टम है शांतिपूर्वक बैठ के सुनते हैं उस प्रक्रिया को पूरी करने की प्रक्रिया करते हैं कि उनसे कम से कम कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस प्रक्रिया पूरा करते हैं जैसे हम लोगों की हम लोग रोड खराब हो गया था इंटरलॉकिंग रोड नहीं सही था बहुत लोग थे हम लोग का प्रधान पास में प्रधान जी जैसी दिक्कतें हमारी की रोड बना दीजिए की जो हम लोग आने जाने में दस बीस लोग हैं रास्ते में पड़ते हैं ठीक ठाक आने जाने में लगेगा हाँ हम लोग गए उन्होंने हमारी बात मानी और उसके बाद आए नाप जोख लिए उसके बाद आएं पास हुआ रोड पास पास होने के बाद फिर ये रोड इन्टरलॉकिंग बन गई हम लोगों की पानी का भी साधन हो गया नाली का भी और रोड का भी साधन विधिपूर्वक हो गया हम लोग इसी इसी दिन हम लोग आए जाने में परेशानियाँ शिष्टा में खत्म हो गई हैं यही प्रक्रिया हम लोगों की थी